हा मुंहिंजे रंधिणे में ओवेन आहे ओवेन में मां घणो ई सुख वठी सघंदी आहियां ओवेन में मां केक करे केक पचाए सघंदी आहियां ओवेन में मा नान कताई ठाहे सघंदी आहियां ओवेन में खीर बॉयल थी सघंदो आहे चांहि ठई सघंदी आहे चिवड़ो जेको बरिसात में घिमजी वञे थो उहो बि असां वापसि रखी करे उन खे फ्रेश करे ताज़ो करे सघंदा आहियूं ओवन ॾाढी कम जी शइ आहे हर हिकु सिंधीअ खे ओवन घर में हुजणु खपे